जय झूलेलाल दादा असांजे भारत में असां राम भूमिअ जा कृष्ण जी लीलाउनि जा इलाहीं कुझु असांजे भारत में आहे ऐं प्लस असां इनमें महाराजाऊं बि प्रसिद्ध आहिनि इलाहीं महाराजा प्रताप अ सम्राट अस अशोक राणी लक्ष्मी बाई अहिड़ा केतिरा ई राजा बलवान हुआ इनमें राजा युधिष्ठिर वो बि उनजे जमाने में बि केतिरा ई महावीर हुआ जेका थी इन महाराजाओ शूर वीर गुजरिया आहिनि जीअं राणी लक्ष्मी बाई बि आहे जे न नारीअ जो नालो कई की पंहिंजे औलाद खे खणी करे पुठा युद्ध कई त इन जे जनमु भूमि जा असां भारत आहियूं भारत जो इतिहासु असांजो ॾाढो फैलीअ आहे ऐं हिनमें केतिरा ई राजा ऐं जेका शौवरी ॿार बलवानु ऐं सहनशिलता वारा आहिनि जेका पंहिंजी प्रजा लाइ कुझु बि कया पई जीअं राम भॻवानु पंहिंजी प्रजा जे करे पंहिंजी सि सीता माता खे त्यागई तीअं एतिरा केतिरा ई राजा आहिनि जीअं पंहिंजी प्रजा जे कल्याण लाइ करे पंहिंजो न ॾिसी करे ॿियनि जो ॾिठो अहिड़ा राजाऊं बि इतिहासु में आहिनि जेके सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पंहिंजी प्रजा लाइ जीअ आहिनि त असां उन जनमु भूमिअ जा ऐं उनजी कृष्ण भॻवानु हूअ बि पंहिंजी रस लीला में गोपियुनि खे सभिनी जो मतिलबु एतिरो रखंदा हुआ की पंहिंजी प्रजा जो ॾिठो ऐं पापीन जो बि नाश कयो अहिड़ा महाराजाऊं इतिहासु में इलाहीं आहिनि असांजे इतिहासु भारत में फेलियलु आहे एतिरो